एसएसजी जो ये ग्रूप्स हैं ये गवर्मेंट बनवाती है ये राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए जाते हैं जोधपुर ज़िले में कई सारे एसएसजी ग्रूप हैं जिनका काम होता है कि महिलाओं को के ग्रूप को जिसमें दस महिलाएं होती हैं इस ग्रूप को वो कुछ लोन देती हैं दस हज़ार रूपये बीस हज़ार रूपये का स्टार्टिंग लोन ये दिया जाता है ताकि जब वो इसे ढंग से भर देती हैं तो उन्हें और बड़ा लोन दिया जाता है दो लाख तक का इन्हें लोन देती हैं इन्हें सरकार ये लोन इसलिए उन्हें दिया जाता है कि वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकें या अपना कोई भी रोज़गार शुरू कर सकें जैसे कोई महिला घर में सिलाई का काम करना चाहती है तो उसको सिलाई मशीन दस हज़ार रूपये तक में सिलाई मशीन वो खरीद सकती है फिर बाद में उस काम के ज़रिए वो उस लोन चुका सकती है या फिर कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है तो वो छोटा सा अपना शुरू कर सकती है बिज़नेस स्टार्टअप कर सकती है फिर वो उसे बढ़ा सकती है उसे टाइम ओ टाइम भरकर और बड़ा लोन ले सकती है उस बिज़नेस के बेसिस पर